हमसभ तऽ कोनो किलास तिलास तऽ नहि कएलहुँ खाना बनबैके कि पूजे पाठके टोल पड़ोसमे जे सत्यनारायण भगवानके पूजा होइ छलनि तऽ जाइ छलहुँ ओतऽ देखै छलिए जे हुनकर परसादी कोना बनाएल जाए छै तऽ सएहसब ओतहिए सिखलहुँ तहन वृहस्पति भगवानके उद्यापन जे होइ छलै तऽ ओहोमे जाएत छलहुँ टोल मोहल्लामे तऽ ओतऽ ओ वृहस्पतिके उद्यापनो बहुत प्रकारके परसादीसब बनबै छलखिन हमर चाचीसब तऽ ओतहु सिखलहुँ किछु बनेनाइ तहन खानाके घरमे जे छै से माँएसब बेसीतर बनबै छलखिन किएक तऽ बेसी बड़ा परिवार रहै तऽ हमरा सभके नहि बनबऽ देथिन कतबो कहबो करिए जे हमरा बनबऽ दिअऽ तऽ कहथिन नहि खराब भऽ जेतै तऽ नहि खेताह पुरुखसब तऽ ताहि दुआरे माँएसब बनबै छलखिन जहिआ कतहु भोजभात रहै तऽ पुरुखसब चलि जाइ छलखिन भोज खाइलए तऽ ताहि दिन जे कम गोटे रहौं तऽ माँ कहथिन नहि आइ अहीँ बना लिअऽ खाना तऽ बनबै छलहुँ ओहिमे खाना तऽ ताहिमे किछु सिखलहुँ एकठाम जे छै से एकादशीके यज्ञ छलै तऽ एकादशीके यज्ञमे तऽ छप्पन प्रकारके भोग लगै छै तऽ ओहिठाम जे गेलहुँ तऽ ओहिठाम बहुत किछु बनेनाइ सिखलहुँ खीर जे बनै छलै खीर तऽ देखिएकऽ लागल जेना मुँहमे पानि आबि जाएत तऽ ओहिठाम बैसिकऽ जा तक ओ खीर बनेलखिन ता तक हम बैसिकऽ सिखलहुँ ओना घरमे जे छै से खाना बनेनाइ हम अपना बड़की बहिनसँ सिखलहुँ जे ओ कोना सब्जी बनाबै छथिन कोना भात बनाबै छथिन कोना रोटी आओर मकइके रोटी तऽ हमरा सभके जे ओतऽ बचपनसँ बनै छलै तऽ ओ तऽ नहिरेमे देखने छलिए जे मकइके रोटी कोना बनाबै छै बनबैमे तऽ कनि कठिन होइ छै सभके वशके तऽ नहि होइ छै लेकिन तैओ धीरे धीरे कऽ कऽ सिखलहुँ तऽ मकइके रोटी बनेनाइ ओतहि सिखलहुँ मकइके रोटी आओर सरिसोँके साग बड़ लोकसब प्रसिद्ध मानै छै तऽ ओतहि सिखलहुँ नहिरेमे बनेनाइ आओर पूजा पाठ जे छै से मन्दिर लगमे अछि तऽ कनि विशेष ओहि सबपर धिआन रहैए पूजा पाठ करैलए जाइ छी तऽ देखै छिए लोकसब कोना पूजा पाठ करै छथिन तऽ ओतहु सिखलहुँ आओर पूजा पाठ ओहि सबसँ सिखलहुँ हँ सत्यनारायण भगवानके पूजा जे छै सेहो देखलिए जे कोना कएल जाइ छै ओहो सिखलहुँ